मिगी पुच्छेआ गेआ कि जेह्की फोटोग्राफी दी कोई वर्कशाप जेह्ड़ी में कराई दी होऐ ते ओह्दे च मेरा जेह्ड़ा तजुर्बा ओह् कनेहा रेहा ऐ और क्या में कोई नमीं चीज सिक्खी होर कोई नमी तकनीक सिक्खी दी ऐ फोटोग्राफी च ते अगर में थुहानूं इत्थै इ'यै सनांऽ कि फोटोग्राफी दे बारे च ते में थुहानूं एह् सनान्ना कि में अपने कालेज च थोह्ड़े दिन पैह्लें गै कोई कोई दस्स बारां दिन पैह्लें गै इक वर्कशाप कराई ऐ उस वर्कशाप च ब जेह्ड़े पैह्लें बच्चें ई किट्ठा कीता बच्चें ई एह् सनाया कि जेह्ड़े बच्चे फोटोग्राफी च इंटरैस्टड न ओह् औन ओह् इसलिए आन कि साढ़े इक इक युवा उत्सव होआ दा ऐ ए स परेड कालेज च उस कालेज च युवा उत्सव दा जेह्ड़ा फोटोग्राफी दा जिम्मा जिम्मेदारी ओह् मिगी दित्ती दित्ती गेदी ही ते में एह् सोचेआ की एह्दी वर्कशाप कराई जाए बच्चें गी एह् दस्सेआ जाए कि फोटोग्राफी होंदी केह् ऐ फोटोग्राफी करनी कियां ऐ केह्ड़ी केह्ड़ी जरूरी चीजां न जेह्ड़ी फोटोग्राफी च कम्म औंदियां न ते अज्ज में थुहानूं बी थोह्ड़ा जेहा दस्सना चाह्न्ना ऐ कि फोटोग्राफी जे ऐ ओह्दे च केह् केह् होई सकदा ऐ ते फोटोग्राफी जेह्ड़ी ऐ ओह् इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी इन्सान दे जिसी अस आखने आं कि ओह् इन्सान गी इक दुई बक्खी लेई जंदा ऐ मतलब कि जिसी अस आखने आं कि बंदे दी इक रच रचनात्मक चीज मतलब कि इक इन्सान दी इक ऐसी इक मनुक्ख दी इक ऐसी चीज ओह् बाह्र कढदा ऐ जेह्ड़ी ओह् इन्सान च जेह्ढ़ी छुप्पी दी होंदी ऐ ते फोटोग्राफी जेह्ड़ी ऐ ओह् ओह्दे ताईं थुहानूं इक पैह्लें सारें कोला जरूरी इक कैमरा चाहिदा ऐ उस कैमरे गी इस्तेमाल कि'यां करना ऐ ओह् जेह्ड़ा में अपने जेह्ड़े बच्चे हे उ'नें बी सनाया कि कैमरे च त्रै मेन चीजां न जेह्ड़ी सारें कोला जरूरी आं न सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ी चीज ऐ ओह् ऐ शटर स्पीड़ शटर स्पीडं दा मतलब होएआ कि जेह्ड़ा कैमरा ऐ ओह्दे बिच इक शटर होंदा ऐ जेल्लै अस फोटो खिच्चने आं ते ओह् खुह्लदा ते बंद होंदा ऐ ते जिन्नी तेज शटर स्पीड़ होग जिन्नी तेज शटर स्पीड़ खुह्लग जिन्नी तेजी कन्नै खुह्लग ते बंद होग उन्नी तेजी कन्नै जेह्ड़ी एह् जेह्ड़ी रोशनी ऐ ओह् कैमरे दी स्क्रीन उप्पर पौह्गी होर उन्नी गै जल्दी फोटो आह्ग ते अगर कोई म कोई कुत्ता दौड़ा दा ऐ जां कोई चीत्ता दौड़ा दा ऐ जां तुसें कोई इक दौड़दे बच्चे दी फोटो लैनी ऐ ते उत्थै थुहानूं ओह् शटर स्पीड़ ऐ ओह् फास्ट रक्खनी पौंदी ऐ लेकिन अगर शटर स्पीड फास्ट रक्खी गेई लेकिन ते लाईट जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी थोह्ड़ी जेही अंदर आंदी ऐ कैमरे दे अंदर ते ओह्दे ताईं थुहानूं केह् करना पौंदा ऐ कि इक होर जेह्ड़ी दुई चीज होंदी ऐ शटर स्पीड दे अलावा ओह् होंदी ऐ आईएसओ आईएसओ दा मतलब होंदा ऐ कि जेह्ड़ा स्क्रीन दा जेह्ड़ा सैंसर होंदा ऐ ओह्दे च किन्नी लाईट पौह्ग ते उस सैंसर उप्पर ओह् ना आईएसओ ऐ जेह्ड़ा ओह् बधी ते घटी सकदा ऐ कोई जेह्ड़े अच्छे अच्छे कैमरे न ओह्दे च जेह्ड़ा आईएसओ ऐ ओह् चौह्बी ज्हार तक्कर जंदा ऐ जां सोलां ज्हार तक जंदा ऐ जां लेकिन सौलां ज्हार तक आईएसओ च लाईट ते बड़ी आई जाह्ग लेकिन मुश्कल गल्ल एह् ऐ कि उस लाईट औने कन्नै जेह्ड़ा फोटो ऐ ओह् थुआढ़ा धुंधला होई जाह्ग ओह्दे च थोह्ड़ी खराबी आई जाह्ग ते आईएसओ जिन्ना घट्ट रक्खगे उन्ना शैल ऐ लेकिन आईएसओ अगर घट्ट रक्खगे ते लाईट पूरी निं आनी ते थुहानूं एह् बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा ऐ कि शटर स्पीड थुआढ़ी किन्नी ऐ ते फिर ओह्दे बाद आईएसओ थुहाड़ा किन्ना ऐ ते आईएसओ अगर जेह्ड़ा तुसें अगर ओह् सौ रक्खे दा ऐ ते ओह् सारें कोला बैस्ट ऐ लेकिन जेल्लै लो घट्ट होए तां फिर ओह् आईएसओ कम्म नेईं करदा ऐ ते आईएसओ दे बगैर इक होर जेह्ड़ी जरूरी चीज होंदी ऐ कैमरे च ओह् होंदी ऐ अपर्चर अरपर्चर कियां कम्म करदा ऐ अपर्चर जेह्ड़ा होंदा ना ओह् पुट्ठा कम्म करदा ऐ अपर्चर जिन्ना बड्डा जिन्ना बद्ध अपर्चर होग ओह्दा मतलब एह् ऐ कि कैमरे दा जेह्ड़ा मूंह् ऐ ओह् उन्ना जिन्ना मता अपर्चर होग उन्ना घट्ट खु'ल्लना ते जिन्ना घट्ट अपर्चर होग उन्ना ओह्दा मूहं मता खुल्लना आखने दा मतलब एह् होएआ कि लाई जेह्ड़ी रोशनी आनी ऐ ओह् अपर्चर उप्पर होंदी ऐ ते एह् जेह्ड़ियां एह् तिन्न चीजां में थुहानूं सनाइयां न इत्थै केह्ड़ी केह्ड़ी चीज सनाई थुहानूं इक अपर्चर इक आईएसओ ते इक शटर स्पीड एह्दे कन्नै गै पूरा कैमरा जेह्ड़ा ओह् कम्म करदा ऐ और इ'यै चीजां जेह्ड़ियां में बच्चें ई जेह्ड़े उत्थै न्यानें हे आए दे वर्कशाप उप्पर उ'नें ई बच्चें ई में इ'यै चीज शैल तरीके कन्नै सखाई ऐ ओह्दे बाद उ'नें फिर बाकी सनाया कि लैंडस्केप फोटोग्राफी जित्थै बड्डे दूर दूर प्हाड़ होन जां शैल शैल कुतै वादियां होन उं'दे फोटो कि'यां खिच्चने इक मनुक्ख खड़ोते दा ओह्दा फोटो कि'यां खिच्चना इक अगर बच्चा नट्ठा दा ऐ जां कोई कुत्ता दौड़ा दा ऐ ते ओह्दा फोटो कियां खिच्चना एह् सारी सारी चीजां जेह्ड़ियां न एह् बच्चें ई सखाइयां और ओह्दे बाद उ'नें अंत च सखाया कि रातीं फोटो कियां खिच्चना जिसी अस अंग्रेजी च आखने नाइट फोटोग्राफी ते राती फोटो जेह्ड़ा खिच्चना ओह् सारें कोला औखा कम्म ऐ ओह्दे च जेह्ड़ियां त्रै चीजां थुहानूं सखाइयां स ग गलाइयां थुहानूं सनाइयां आइयां शो शटर स्पीड़ ते अपर्चर इनें ई कि'यां कंट्रोल करना ऐ एह् सारी जेह्ड़ियां चीजां न एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां न इक इक जगह् बंदा फोटोग्राफी च इंट्रैस्ट रखदा ऐ ओह्दा कोई ओह्दे च रुझान ऐ ओह् जेह्ड़ा ओह् सारी सारी चीजां इ'नें तिन्नें चीजें उप्पर निर्भर करदियां न